अंजुना वागातोर फातरप्या कोर कोरगांव पेडणे काणकोण वास्को उद्यार उड्डेर काट्यां कुवेली वेलसांव कसावले

सड्या बायना बीचोले मडगांव तिसकार उसगांव फोण्या दुर्बाट मड मडकय बोरये मयें मोल्यां पाड्डे शिरोड्या बेत बेतालबाती मागीर ताकवाळी कोलवा कांगूट कासावली वेसांव कुट्टाळे वागातर आक्षे पणजे म्हापसा शिवोले वेर्णा केरी माद्रा

तिस्कार उसगांव आलतीन दोना पावला बार्देस तिसवाडी सालसेट शिरगांव सावड्ड्या काणकोण

उत्तोड्या माजोड्या शिरदोना